हम तऽ हेलै लए सिखलहूँ लगभग दस एगारह बारह सालके मे हमरा सभकेँ एक टा पोखरि छल ओहीमे हमसभ दस एगारह बारह सालसँ पोखरिमे जाए लगलहूँ तब हमसभ जे छै हेलय लए हमरा सभकेँ किओ भाइजी रहथिन जे ओ अहाँके अपन एना कऽ हाथपर लए कऽ हमरा सभकेँ हेलै लए सिखाबय आ ओहिसँ पहिले अगर माँसभ कहै छै जे तू अगर सात आठ सालके रहक तब पानि जब वर्षा होय पूरा तऽ ओलतीके पानिमे जे छै हमसभ एना एना छपर छपर करियै बच्चामे कतहु गढ़य्या तढ़य्या मिलए अगल बगल तऽ हमसभ चुपचाप जाए कऽ नहा लियै जाहिमे कि डूबी नहि डरो हुए तऽ एक टा हमर बगरमे बगलमे छथि पोखरि बहुत पैघ पाँच छओ बीघामे छथि पोखरि ओ ओहिमे सभ नहबै लए जाए तऽ हमहूँ सभ चल जइयै तऽ ओहि पोखरिमे जे छै हमसभ हेलय लए धीरे धीरे धीरे धीरे सिखलहुँ तऽ सिखलहुँ तकर बाद तऽ खूब सिखलहुँ खूब हेलबो करी अपन तऽ हेलबोमे कए प्रकारके हेलब होइ छै हमसभ तऽ पएर पटकि कऽ हेलै रहियै पाछू हाथ मारियै पाछू दुनू टाङ्ग पटकियै पानिके ऊपरमे तऽ आगू बढ़ल जइयै आगू बढ़ल जइयै कनि दूर जइयै तऽ ओहि ढङ्गसँ हेलह आ बहुत जे पैघ आदमी रहत ओसभ देखियै पानिमे एना कऽ खड़े यए आ जेना अपनासभ जमीनपर खड़ा रहै छियै आ बस हेल रहल यए हेल रहल यए किछु दूर चलि जाए तऽ तकर बाद ओकरा सभसँ हमसभ पुछियै जे अहाँ ई हेलबाके लेल कोना जानै छियै जे अहाँ पानिके ऊपर लागै छै जमीनपर छियै आ छियै अहाँ पानिके अन्दर आ हेल रहल छियै हेल रहल छियै तऽ ओसभ बतैलखिन जे एना एना हमसभ हेलै छियै फेर धीरे धीरे धीरे धीरे जे छै हमहूँसभ ओहीमे प्रैक्टिस करय लागलहुँ तऽ आगू हमहूँसभ की करी पैरके अपन धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़बैत रही कखनहु कालके डुबियो जइयै तऽ पानिओ एक घोँट आध घोँट पी लियै हँसिओ लागए फेर जे छै ओहिने एवम प्रकारसँ धीरे धीरे धीरे धीरे हमहूँ सभ हमरो सभके प्रैक्टिस बनि गेल तऽ खूब हेलब आब हेलय लए जानलहुँ तकर बाद तऽ ई पाँच बीघाके पोखरि छै तऽ हमसभ तऽ जइयै पाँच दस युवक ई सावन भादोमे खाल खास कए कऽ एखनहु तक जे छै हमसभ जाइ छी कहिओ अगर युवकसभ आबै छै तऽ चलह तऽ स्नान करै छियै तऽ हँ चलह नहबै लए चलह तऽ जब हमसभ गेलहुँ तऽ बस अपन ओहिमे नहयलहुँ एखनहु नहाए लै छियै आ तकर बाद हेलबाके लेल एक गोटा डुबकिओ काटै रहथिन ओहिमे काटै लए हम सभ जानै रहियै कोना तऽ ओ पानिके अन्दरे अन्दर हाथ पैर लारले जइयै आगू बढ़ल जइयै हम तऽ हमसभ ओहोसभ खूब करले छी पानिमे डुबकिओ काटलहुँ आ हेलय लए हमसभ बहुत बढ़िआँ आब जानै छी किएक तऽ दस एगारह बारह सालसँ पहिलेसँ जानै छियै तऽ आब किएक नहि जानब एखनहु हमसभ स्नान जा कऽ ओही पोखरिमे करै छी कभी कभार तऽ तब अपन नहाए कऽ आबै छी